हमरा कठिन तखन होइए जखन हम फूल तऽ बना लैत छियै लेकिन कलर कालमे अथी रङ्ग जे दैत छियै तहन कठिन होइए जे एहिमे कोन कलर दियै एहिमे कोन कलर दियै लेकिन तखन हमरा समझमे नहि अबैत रहैए लेकिन फेर अगर गलत भऽ जाइत छै तऽ फेर हम ओकरा डिजाइनमे सेहो हम बढ़बैत छी जहन अगर हम कलर दऽ देलियै ओतय नहि नीक लागल सभ कहलक नीक नहि लगैए तहन ओकर उपाय तखन ओकर उपाय रहैत छै जे हम ओकरा कलर बढ़बैत छियै कलर बढ़बैत छियै तऽ डिजाइन कलर दैत छियै डिजाइन बढ़बैत छियै तखन फेर ओहिमे कलर करैत छियै कलर करैत छियै तखन हम ओतय पहिले सोचि लैत छियै जे ओतय हम कोन कलर देबै जे नीक लगतै तखन हम पहिले तखन कलर दैत छियै तखन नीक लागल देखयमे सभ कहलक नीक लगैए आओर तकर बाद ठीक लागल तकर बाद फेर हम डिजाइन एक पर एक करैत छियै फेर ओकरा राखैत छियै